आंनि थांनो मोजांसिन मोननाय जायगाया जाबाय सिक्किम आङो सिक्किमाव थांनानै गोबां गोजोन्नाय आरो रंजानायखौ मोनो मानोना बेयाव गोबां रोखोमनि मानसिफोर आरो हारिमुनि द्रेसफोर गाननाय जोमनायफोर नुनो मोनो आरो बेयाव गोबां रोखोमनि जिब जुनारफोर नुयो आरो जेब्ला हाजो फारसे जोङो थाङो अब्ला बेयावनि लामाफ्रा जोबोर खेंख्रा खेंख्रि बेयाव आङो गारि गाखोनो गिदिं बायनो मोजां मोनो आरो बेयाव नुहरनाय समाइना मिथिंगा गाबनि जेरै हाजो हाला फ्राव थांनानै गेलेनो मोजां मोनो बरफफोरजों बरफफोरजों समायफ्लेनाय बे सिक्किम जायगाया बेयाव थांनानै आङो गावनि गोसोखौ गोजोन्नाय आरो रंजा खांनाय मोनो मानोना बेयावनि मिथिंगाफ्रा समायनाय जेब्लाबो बेनिखायनो आङो सिक्किम जायगाखौ थांनो मोजां मोनो